दीदी आपके पास कुछ पौधे फूल कितने हम गुलाब के हाँ घर को सजाने के लिए हमको फूल चाहिए गुलाब के हो कमल के हो कोई चीज़ के हो अच्छी चीज़ फूल हो तो हमको दे दीजिए ऐसे कौन से रेट आएगा आप इतना महँगा दे देन मैडम जी तो हम कैसे ले पाएँगे हाँ तो बता दीजिए मैं बोल रही हूँ सौ रुपया में दे दीजिए और बीस ले लेना बीस और ले लेना ठीक है अभी आए आम का पेड़ है गुलाब क्या है कि गेंदा का फूल हो ऐसे ऐसे आप कोई ऐसे अच्छी चीज़ आपको जी ठीक है जी ठीक है मैडम जी जो फूल है आपका दे देना हमको घर पर जाना है ठीक है मैम जी हमको लेना तो है ही है आप बता सकते मैम जी क्योंकि वह उससे बताना कि मेरा काम है उसको बताएँगी नहीं तो कैसे तुम्हारा बिक्री होगा फिर ठीक ठीक रखिए मैम जी नमस्ते